कब्ज़ को दूर करने के लिए घरेलू उपचार लोग हम लोग नीबू पानी और हिंग का उपयोग करते हैं और क्या कहते है कि गरम पानी भी पीते हैं और हिंग बटी आती है हिंग हुआ और आप का हरे नींबू और ये सब मतलब इस पौडर चूर्ण बना के आंवले का चूर्ण हुआ और गर्म पानी से देते हैं तो कब्ज़ दूर हो जाता है मसालेदार सब्ज़ियां ना खाएं हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें तेल मसाला का उपयोग कम करें